जेनेबा आं जेनेबा आइ हटेलफोरबायदि जेनेबा बाजै हटेलफोरबायदि जेनेबा मोजां मोजां संनानै खावनानै जेनेबा जाहोनो लुगैयो जेनेबा दखान फालांगि खालामनो लुबैयो जेनेबा आंनि संनाय खावनायखौ मोजां मोनना बाख्नायो जेनेबा साहा दखान जेरै साहा दखानफोरबो होनो लुगैयो जेनेबा फिसाफोर फरायनायाव जोङो बहानिफ्राय मोनगोन जेनेबा दखानफोर बिदिनो फिसा दखान माबा हटेलफोर होनो लुगैयो बिदिनो माबा मोनसे मावनो लुगैयो आरो बिदिनो साहा दखान बा मैगं फायखारि बेफोरबायदि खालामनो लुगैयो आरो